हम विकास बाजि रहल छी हमर मित्र रोहित दरभंगा रहै छथि हमर पैत्रिक गाममे किछो मांगलिक काजमे एताह हम अहाॅंके दूरभाष संख्या हुनका दऽ दै छियै अहाँ दरभंगा सॅं दिल्ली मोड़ होइत राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा झंझारपुरबला रस्तामे राजे प्रोजेक्ट के पास लऽ आनब हम ओतय अहाँ सब लेल ठाढ़ रहब अहाॅंके भुगतान हम ओतै कय देब अपन यात्राके दाम हमरा बता दिअ